लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से बोल रहे हैं जी मैम मेरे को मैम मेरे घर में एक बड्डे पार्टी है तो मुझे आपके यहा की जलेबी और मावा बाटी बड़ी फेमस है आपके यहाँ के खाने के लिए हमारे घर के तो लोग आपके यहाँ के जलेबी और मावा बाटी के बग़ैर तो कुछ होता ही नहीं हमारे यहाँ पर कोई फंशन ही नहीं होता है बहुत बहुत बहुत बढ़िया बनती है देखो हम तो जगह जगह घूम घूम के यही बोलते हैँ कि भैया खाना है तो लक्ष्मी भण्डार से खाओ है ना वहाँ की मावा बाटी और जलेबी तो वाह मज़ा आ जाता है खाने में अभी से मूँह में पानी आ रहा है ऐसा जी मेम तो हमारे यहाँ पर कल है जन्म दिन हमारे सुपुत्र का तो थोड़ा सा अब उसने दोस्त यार बुलाए हैँ अब वो लोग पुछ रहे कुछ स्पेशल तो हमने बोला भाई मूँह मीठे बाक़ी तो सब हो गया लेकिन मिठाई पर हमने बोला लक्ष्मी भंडार से ही आत आएगी जलेबी मावा बाटी उसमें से ही आएगी है ना तो मेरे को थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए कि जैसे करीबन लगभग लगभग पचास लोग करीबन हो रहे हैं तो कितना लग जाएगा हमको हाँ जी दोनों दोनों दोनों चाहिए है हाँ हाँ बिल्कुल दोनों चाहिए हमें पाँच किलो कम तो नहीं पड़ जाएगी मैम क्योंकि सब बहुत दबा के खाने वाले हैं हाँ हम तो ख़ैर खा ही जाते अब हम तो चार लोगों के बीच में आपके यहाँ से डेढ़ किलो जलेबी और डेढ़ किलो मावा बाटी लेते हैं ऐसा है ना बाक़ी तो मेहमान है अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ वही हम लगा रहे थे तो फिर लेकिन थोड़ा सा क्या है कि अब आपकी चीज़ अच्छी है तो ज़रूर लेकिन थोड़ा सा महँगी भी पड़ती है अब हम तो दूसरे भी आइटम देख रहे थे तो हम तो फ़ोन इसलिए लगाए थे कि अगर जैसे हम मान लीजिए दस किलो बारह किलो लेते हैं तो कुछ हमको कन्सेशन पड़ेगा इसमें हाँ जी हाँ जी हाँ

अरे ठीक है ठीक है ठीक है मैडम चलेगा चलेगा जी जी अच्छा हाँ मावा बाटी मतलब ले लेंगे छः किलो करीबन ले लेंगे वो भी

बीस ही रुपये दीजिएगा

अच्छा अच्छा तो देखिए यह मतलब दो सौ अस्सी रुपये के हिसाब से दस किलो मतलब तीन हज़ार अट्ठाईस सौ रुपये की तो ये हो गई है ना और मावा बाटी आप बोल रही हैँ छः सौ रुपये तो छः सौ है ना छः सौ रुपये में मतलब छः किलो हो गई ये छत्तीस सौ रुपये की तो छः सौ अट्ठासी तीस चौबीस छः हज़ार चार सौ रुपये हुए मैम आपके तो ये है ना

ठीक ठीक हो जाएगा अच्छा मेरा ऑर्डर लिख लीजिए है ना इसके बाद